جی ہاں حکومت اتّر پردیش اور دیگر علاقوں میں بیماریوں کے بارے میں تعلیمی اور بیداری کی پروگرام چلاتی ہے ان پروگراموں کا مقصد لوگوں کو مختلف بیماریوں ان کے اسباب علامات اور بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں آگاہ کرنا ہوتا ہے یہ پروگرام مختلف سطحوں پر چلائے جاتے ہیں جیسے کہ دیہی شہری اسکولوں اور کمیونٹی مراکز میں صحت کے مراکز اور کلینکس پرائمری ہیلتھ سینٹرز دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کی خدمات فراہم کرتے ہیں ان مراکز پر بیماریوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے اور ویکسینیشن کی مہم چلائی جاتی ہیں کمیونٹی ہیلتھ سینٹرس زیادہ تعداد میں مریضوں کو دیکھنے اور مری مزید پیچیدہ کیسز کے لیے علاج ان مراکز پر بھی صحت سے متعلک بیداری کے پروگرامز ہوتے ہیں پولیو مہم اتّر پردیش میں پولیو کے خاتمے کے لیے وسیع پیمانے پر ویکسینیشن مہم چلائی گئی جس میں گھرو گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ڈینگو اور ملیریا کی بیماری ڈینگو اور ملیریا جیسے موسمی بیماریوں کی روک تھام کے لیے آگاہی مہمات چلائی جاتی ہیں ان مہمات میں مچھردانی کا استعمال صاف پانی کی فراہمی اور گندگی کے خاتمہ پر زور دیا جاتا ہے ٹی بی بیداری ٹی بی کے تشخیص اور علاج کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے پروگرامس ہوتے ہیں مفت تشخیص اور ادویات فراہم کی جاتی ہیں صحت کلاسیں اسکولوں میں صحت تعلیم کی کلاسیں منعقد کی جاتی ہے جہاں بچوں کو صحت مند طرز زندگی صفائی اور بیماریوں کی روک تھام کے بارے میں سکھایا جاتا ہے ویکسینیشن اسکولوں میں بچوں کی ویکسینیشسن کے لیے کم کیمپینز چلائی جاتی ہے تاکہ بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچایا جا سکے آنگن واڑی مراکز ان مراکز پر بچوں اور حاملہ خواتین کے صحت کے بارے میں تعلیم اور بیداری فراہم کی جاتی ہے غذائیت اور ویکسینیشن کی پروگرامز بھی یہاں منعقد ہوتی ہے خواتین کی صحت کے پروگرامز خواتین کے صحت خصوصاً تولیدی صحت اور ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں حاملہ خواتین کی دیکھ بھال جسخی کے دوران حفاظتی تدابیر اور بعد بعد از پیدائش نگہداشت سامل ہے میڈیا اور شوسل میڈیا کے مہمات حکومت ٹی وی ریڈیو اور شوسل میڈیا کے ذریعے بھی صحت سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی کوسس کرتی ہے اور ان مہمات میں مختلف بیماریوں اور ان کے علاج اور بچاؤ کے بارے میں معلومات فراہم کیے جاتے ہیں حکومت اتّر پردیش اور دیگر علاقوں میں بیماریوں کے بارے میں تعلیمی اور بیداری کے پروگرام چلائی جاتی ہے تاکہ عوام کو صحت کے مسائل سے آگاہ کیا جا سکے اور بیماریوں کی روک تھام کی جا سکے یہ پروگرام مختلف سطحوں پر چلائے جاتے ہیں اور ان کا مکصد لوگوں کی صحت بہتر بنانا اور انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے